हेल्ल' आंनो फैसा नांगौमोनहाय दा आइयै दाहार लानोमोन आं एसे नांगौमोन आंहा बोरायनि पेन्स'न मोनाखै जाल्ला जाबाय मा नांनाया पन्सास हाजार नांगौमोनहाय पन्सास हाजार नांगौमोन औ औ दे होनबालाय ओमफ्राय मा

औ दे होनबालाय होनाया ओमफ्राय एसे थाथ' नांगोन नोङो आं पेन्सन मोनजासे खोनाबाय औ दे औ पेन्स'न आ मोनथ'वाखै मोनगोन दे

नों आं आं गाबोन थांगोन गाबोन

दे दे औ दे आंहाबो मोनाखैना दाबो बोरायनि पेन्स'न खौनो मोनाखै जाल्ला जाबाय अह' मोनाखै

सुतआ दस थाखा होनांगोन ना आङो ना थाइबा औ दस थाखा खा

औ दे गाबोन लायनोसै आङो नों फुङाव थानाय नङा आरो

औ दे होनबालाय बेलासे बेलासि लायनोसै ओमफ्राय फुङाव नङा दसथा दसथासोआव औ दे औ

औ नायनोसै र' नांगोनना नाङा माने पेन्स'न आबो जानो हागौ औ दे दे खिथा हरगोन

औ अ दे दे

औ दे दे दे फुङाव औ दे दे दे